बेरोजगारी बहुत जादा बढ़ि रहल छै बढ़ि रहल छै लोक अपन काज सीमित कऽ के पढ़ाइ लिखाइ भी कऽ के कोनो काज नहि कऽ रहल छथिन अखन अपना गाम घरमे जे राजकाज होइत छै ओ अपन घर गृहस्थी कऽ रहलखिन हँ घर गृहस्थीसँ की होइत छै की कभी एहन समय भेल जे कभी फसल भेल कभी नुकसानमे चलि गेल कभी बाढ़ि आबि गेल आ यहाँके सीजन हइ यहाँके सीजन हइ की एक फसल यहाँ अच्छा भऽ रहल हइ गेहूँ बाद बाँकि यहाँ बाढ़िके परिस्थितिमे आओर सब किछु बिगड़ि रहल हइ बिगड़ि रहल हइ कि मामलामे इहे बात कहब कि बेरोजगारी बढ़ैत जा रहल अछि बढ़ैतके साथ व्यवसायमे लोग अपना अपना किस्मतके ऊपर जेकरा जेहन हइ तेहन अपन राज काज कऽ रहलखिन हँ व्यवस्था कऽ रहलखिन हँ कोइ तरहसँ मजदूरी कऽके अपन जीवनयापन कोय तरह से अपन चला रहलखिन हँ लेकिन एहिमे चलबाके साथ साथ इएह हइ कि कतेक आदमी अपन लऽके विकास किछु केलखिन हँ किछु आदमी सोचि रहलखिन हँ कि अब जैसे ही काम चलयके बाद जेहन समय होतै तेहन कयल जेतै तऽ एहि लऽ के बात किछु विशेष आगाँ नहि भऽ रहल छै एहि सबमे इलाकाके आदमी होयत लेकिन कहैत छथिन कि जैसे बेरोजगारी बढ़िते जा रहल हइ बढ़िते जा रहल हइ पढ़ाइ लिखाइके लेल समस्या बच्चाके भऽ रहल हइ लेकिन बच्चाके पढ़ाइ लिखाइके समस्याके साथ भी महिलाके चाही की घर परिवारमे दिक्कत भी करैत किछु बच्चाके परीक्षाके लेल या तऽ इसकुलके पढ़ाइके लेल भेजल जायके चाही आगे विकास करैके चाही आगे अपन व्यवस्था अपनाबेके चाही जेकि विकासमे किछु वृद्धि होय बेरोजगारीमे किछु वृद्धि होय एहिके कारण बच्चा सब भी आगे विकास करै